आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो माने जोंहा आबादा मोननै रोखोमनि दङ दा दैलां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद जों दैलां बोथोराव जोंहा मिन आबादानो जादों माइ बे माइखौ जोङो गायनानै थाम मासनि उनाव जोङो बे माइखौ बोखांनो हायो माइजों जोङो गोबां राहा मोनो माइ नङाब्ला जोङो माने जानायनि थाखाय जोबोर उसुबिदा बेखायनो जोङो म' माइखौ बे दैज्लां बोथोराव मावो आरो जों बे माइजोंनो गोबां इनकाम जायो आरो माइआ जों मावसे मावनानै मालाबा मालाबा दै लोमनानै माने गाज्रि जालाङो आरो बेदि गाज्रि जायोब्लाथाय जों माने सरखारनाव मोनसे राहा बियो मानि बे माइ गाज्रि जानायनि अन'दान बियो सरखारनाव बिनो आरोबाव जोङो मेसें बोथोरनि आबाद जाय मेसें बोथोरनि आबादखौ जों गोबां मावनो हायो जेरै बेसर दालि दुन्दिया थिसि बायदि बायदि बिदि गोरान खेथिखौ जों मेसेङाव मावो जोङो बे मेसेंनि आबादाव गोबां रां बुथुमनो हायो मानोना मेसें बोथोरा जोंनि थाखाय साबसिन बेहाय गोबां आबाद मावनाय जायो नालाय बेसर दुन्दिया बेफोरनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मैगं महरावबो मेसें बोथोराव मावनो हायो लेस्रा पिन्दि बिदिनो जोङो आबाद मावनानै जायो आरो जोङो आबाद मावाब्ला माने थाखा फैसा मोना आबादा जायोब्लासो जोङो इसे इनै फाननानै आबादखौ मावनो हायो आबाद नोङाब्लानो जोङो थांनानै थानो गोब्राब आबारानो जोंनि मिन माने जोंनि खेथियाव आरो आबारानो जोंनि